अह दं मोजाङैनो न'निफ्राय हरदों

अह आदसा हरनायथ' हरदों कन्डिसना हा बेरायनो अह माबेहालागै फन्द्र थारिगै खालि जागोन माने र' आं थारिकखौ नायनो र' केलेन्डाराव नायनि

र' सुं र' केलेन्डार नायनि आं औ दङ दे सथ्र उन्निसआवसो जागोन ले अह ओरैनो खयजोनसो केन्डिडेडआलाय

अह होमबा गंसेआवनो जागोन खोमारा ना गंनै नांगोन होनबा गंनैखौनो हरसिगोन दे आं दामा खिन्थु दामा माबासो जागोन सारि हाजारसोनि बारा जागोन

गंनैजों आत हाजार गोलैगोन गोबाव माने दा नोंसोर जुदि जारनि खालामनायाव जानाय लोंनायफ्रा माबायदि नोंसोर जायासो जानाया जुदि लेट जायोबा माबासोआनो जागोन थिन्ता सारिथासोआनो जागोन आरो जुदि जायालासिनो जुदि नोंसोर ओरैनो जारनिल' बा एसे थाब जागोन आरो देरथा दुइथासोआव मोनफैगोन औ दे गारिआथ' अके दे दा आरो खैथासोआव थांनांगोन

आटथासोआव अह अह दे बेसिम नोंसोरो रेडि जानानै था औ आं फथायगोन दे औ दे दे ओह दे दे